जियां की इस सवाल विच मिगी पुच्छेआ गेदा की अपने पैह्ले प्रोडक्ट दे बारे विच सनाओ में अपनी पैह्ले प्रोडक्ट दे बारे विच सनाना चाह्ना की मेरा पैह्ला प्रोडक्ट हा फोन एह् फोन रेडमी कंपनी दा हा जो कि मिकी लगभग कोई बीह् ज्हार दे आस पास पेआ हा कि में अपना कार्ड यूज करियै दो ज्हार रपे एह्दे उप्पर डिस्काऊंट बी लैता हा इस फोन दी खुबियें च में सनाना चाह्नां की एह् रेडमी रेडमी कंपनी दा फोन रेडमी नोट फाईव प्रो हा एह् बड़ा शैल फोन हा क्योंकि एह् अद्धे घैंटे च जीरो टू हंड्रेड च चार्ज होई जंदा हा यानि कि फुल चार्ज होई जंदा हा कि में इस फोन कि जिन्ना मर्जी चलाई लां जियां बाकि फोन होंदे निं गरम होऐ जंदे एह् फोन निं हा गरम होंदा इस फोन दा कैमरा वी बोह्त स्हेई हा इस फोने दा कैमरा बड्डे बड्डे फोन बड्डे मैहंगे मैहंगे कि टक्कर दिंदा हा कन्नै एह् फोन दी जेह्ड़ा डिजाईन हा बोह्त बड्डे बड्डे फोन कि टक्कर दिंदा हा और इस फोन दी खुबियें दे बारे च में सनाना चाह्नां की एह् अपने जेह्ड़े बड्डे बड्डे फोन होंदे जि'यां एप्पल कोई बड्डा फोन होई गेआ वन प्लस होई गेआ उनें उनें टक्कर दिंदा हा और में सनाना चाह्नां की जेह्ड़ी में वेबसाईट उप्पर मंगाया फ्लिपकार्ट बड़ी भरोसेमंद वेबसाईट ऐ लोक बोह्त कुछ मंगांदे इस वेबसाईट उप्परा अच्छा में और गल्ल हून निं करना कि में अपने फोने दे बारे च गल्ल करना जियां कि इस इस सवाल विच मिकी पुच्छेआ गेदा की अपनी पैह्ले प्रोडक्ट दे बारे च सनाओ अच्छा ते फिर जेह्ड़ा एह् फोन हा इस इस फोन दी स्क्रीन बी बोह्त अच्छी ही जो की मिगी जी कि कदें गरम निं हा होंदी और में इस फोन दे बारे च तुसें सनाना चाह्नां की रेडमी दे होर वी बोह्त फोन न लेकिन एह् उस लेकिन एह् उन सारें फोनें विच्चा अलग ऐ इस फोन कि लगदा हा टाईप सी चार्जर जो कि अज अजकल्ल दे सारें फोनें कि लगदा और में इस फोने दी तुसें खूबी सनाना चाह्नां की की एह् फोन बोह्त अच्छा ऐ बस इन्ना ही में तुसें थोआड़े कन्नै गल्ल करना चाह्ना इस अपने पैह्ले प्रोडक्ट दे बारे च थैंक यू धन्यवाद